ए आं गालामाल दखाननि आंनि नखर सलिनायनि थाखाय आं फंनैसो राव रायज्लायनोसै आरो दा बरथमान आंनि गालामाल दखान मानो बिजिनेस सोलिनायानो जाहैबाय फानलाय बायलाय बे मोनसे बेफार आरो फानलाय बायलायाव आंहा मोनसे गालामाल दखानिफ्राय बै हलसेल निफ्राय आं गोबाङानो सिनि दालि सामब्राम आलु बायदि बायदि गोबां साबोन थाव बिदिनै थाव गुबै जाग्रा लाबोबाय आरो दा बे लाबोनायनि गेजेराव

आसिथाखा थाव गुबै आदा लिटारआव आसिथा दाम लाबोबाय आरो बेखौ आसि थाखायाव आसि थाखानि लाबोनायखौ आङो जेनबा लाब जानोसै बेनो आंनि बिजनेस आरो थाइबा आसिथाखायाव थाइबा जाबाय आं आरो बे माखासेखौ जाहैबाय आलु सामब्रामफोरखौ फारला हिसाब बायोबासो माने बस्था हिसाब बायोबासो जोंहा गोबाङानो लाब थायो आरो दा सेरबा सेरथाम बिदि बायबा लाब थाया बे जोंनि मोनसे गालामाल दखान सोलिनाय आरो फारलासे लाबोयोबा मानि एकस थाखा फरलाबा जोङो देरसा थाखा फाननांगौ जायो आरो दालि केजिसेआव एकसबा एकस थाखानि बायोबा जोंहा जेनबा फनसास थाखा फनसास थाखाखौ लाब जानांगौ जेनबा सेरसेआवहाय एकस थाखायाथ' जेनबा एकस थाखानि लाबोबाय बे हलसेल निफ्राय थाइबा जाबाय सेरसेआव बिसथाखा फवा लाबोबाय जों पसिस थाखा फानबाय आरो बिदिनि गेजेराव आरो केजिसे लाबोयोबा गालामाल हरबाय जोंनो एकस थाखा एकस थाखाबा जोंहा जेबो लाब थाया आरो जोंहा गालामालआनो थैयो आरो बेनि गेजेराव आं बुंनो सान्दों जेनबा गोबां माल लायो दा बांद्राय जोंहाबो दखानआ गालामाल खुलिजेननाय ना दखानआ गोदान एबारावसो मानि बोसोरसेआनो जाजोबआखै एकसुलि दा रानिं जागासिनो दं दस मास दस मासआव थांगासिनो दं आरो बारा सोलिनो हाया जाथ'दों दा गोदान ना जोंबो अबे दामआ अबेथिं मा जादों बेखौ बांद्राय कन्ट्रल लानो हायाखै अब्लाबो सोलिबाय आरो जोङो खुनुरुखुम सोलिनानै जागासिनो दङ गालामाल दखान बिदिनो गामिनि खुनुरुखुम बिदिनो हाथाइ गोथौआव बिदिनो थिनालि बायदि थाउनाव थांनो हायैफ्रा गामिनि सासे सानैफ्रा जाबाय जोंनाव बे मानि इमारजिन्सि दखान आरिखि इमारजिन्सि अबेबा बुस्तुखौ गोजानाव लायनो हास्लाबाबा जोंनि दखान फिसायावनो जाबाय जेन'बा सोरबा साबोन लांबाय सोरबा सेनि लांबाय बिदिनो थाव साफुन लांबाय बिदिनो जाग्रा लोंग्रा मेथाइ सिनि लांबाय आरो मेथाइ लाबाय बिस्कुट बायदि बायदि गोबां लाबाय मेथाइ दानाथ' पेकेट आनो बांसिन मेथाइयानो मेथाइयानो गथ'फ्रा बिदिखौ मोजां मोनो बे पेकेट नि मेथाइफोरखौनो बिदिनो आथोना सारेना थाइसे बिदिनो लाब थायो आरो अब्लाबो जों खुनुरुखुम सोलिनानै जानांगोन आरो जोंहा बेनोसै जोंना बिजिनिस आ जोंनि भाग्याव रोंबाबो रोंलायनाय जाबाय भाग्यआनो बेनोसै जोंना जों बेजोंनो सोलिलांगोन आरो जों बे गालामाल दखानखौ थैनायबो नङा आरिखि थांनायबो नङा जेन'बा खुनुरुखुम दाहार दुहुर जानांगोन बे गालामाल दखानजोंनो जोङो बेखौनो आङो बुंनानै दोनथ'नाय जानोसै आरो